ہلو السلام علیکم جی آم والے سے بات ہو رہی ہے جی ہمیں آم لینی تھی کون کون سے آم ہیں آپ کے پاس ہمیں مالدہ لینا ہے یو پی کے لیے سیل کرنا ہے دو تین ٹرک ہو جائے گا کیسے روپے کے جی دیتے ہیں آپ جی ابھی تو ویسے ساٹھ ستر روپے کے جی چلتا ہے لیکن ہم کو زیادہ مال چاہیے نا تو تھوڑا کم کیجیے گا نا کیونکہ ہم کے باہر بھیجنا ہے ہمارا کام ہے باہر بھیجتے ہیں مال سیل کرنا ہے ہم کو باہر کے لیے ہم تھوڑا بہت تو نہیں لیں گے نا ہم زیادہ لیں گے نا تو تھوڑا کچھ تو کم کیجیے گا نا دو تین ٹرک لیں گے ہم ہو جائے گا آپ کے بگاچی میں تو ریٹ بتائیے ریٹ کیا لیجیے گا ستر اسی ستر اسی ویسے چل رہا ہے تو آپ کم سے کم میرے کو چالیس دیجیے کیونکہ ہم زیادہ لیں گے کم تو لیں گے نہیں پھر بھی بہت ہے تھوڑا اور کم کیجیے نہیں تھوڑا اور کم کر دیجیے کم سے کم پچاس کر دیجیے پچاس کر دیجیے میم تھوڑا بہت تو ہم لیں گے نہیں زیادہ لیں گے نا دو تین ٹرک لیں گے اچھا ٹھیک ہے کتنے بجے آپ رہیں گے بغیچے میں ہم گاڑی لگا دیں گے